सामा चकेबा जे बनबै छलियै ने ताहिमे माटि लबै छलियै कोरिके समेट लेलहुँ सामा चकेवा बनेलहुँ वृन्दावन बनेलहुँ ओइमे सौन लागल काठी लागल सण्ठी लागल ओइमे सामा चकेवा बनेलहुँ सब भाय बहिनी खेललहुँ तऽ हमसब खेलै छलिए अइ आब सासुर अयलिये तऽ हम सामा चकेवा छोड़ि देलिये तऽ तकरा बाद हम सामा चकेवा नहि खेललहुँ तकरा बाद सामा चकेवाके बादमे हम धिया पूता सामा चकेवा खेललक हम सामा चकेवा आब नहि खेलै छी सामा चकेवा खेललाके बादमे तऽ भऽ गेल धिया पूताके इएह समाचार भऽ गेलै तऽ हम नहि सामा चकेवा नहि खेललहुँ तऽ सामा चकेवा बड़ा हमरा अच्छा लागल बड़ नीक लागल बड़ा प्रेमी हम रही सामा चकेवाके भाय हमर चलि गेला तहियासँ हम सामा चकेवा छोड़ि देलहुँ हम सामा चकेवा आब नहि खेलाइ छी धिया पूता खेलेलनि सामा चकेवा हम नहि खेलाइ छी सामा चकेवा बड़ सुन्दर सामा चकेवा रहै छै सामा सामा कीन लै छी चकेवा बनबै छी वृन्दावन बनेलहुँ चुगला बनेलहुँ ओसब लऽ कऽ खेलाइ छलहुँ हँ धिया पूता खेलायल अपनो खेलेलहुँ सामा चकेवा खेलेलहुँ खेलाइते खेलाइते दस बाजि गेल एगारह बाजि